میں جہاں رہتا ہوں اس كے آس پاس كوئی جنگلات كوئی ریگستان كوئی ویٹ لینڈس كوئی قدرتی پاركس اور كوئی پہاڑ نیہں ہیں البتہ اس علاقے میں ایک دریا ہے جو جس كا نام جمنا یا یمنا ہے لوگ وہاں تک عام طور سے پیدل بائیک سے یا كار سے پہنچتے ہیں اور ہمیں وہاں پر بہت زیادہ جانور اور بہت زیادہ درخت دیكھنے كو نہیں ملتے البتہ ندی كے اندر دریا كے اندر كچھ پانی والے جو جانور ہوتے ہیں جیسے كہ مگر مچھ ہوا مچھلی ہوئی اور مچھلی تو شاید اس دریا میں نہیں ہے یہاں پہ جس علاقے میں میں رہتا ہوں البتہ اسی طریقے سے اور دوسرے جانور جو ہوتے ہیں وہ پائے جاتے ہیں اور درخت كچھ خاص نہیں ہیں ایسے ہی نارمل درخت ہیں نیم كے ہوئے برگد كے ہوئے اور اور دوسرے بہت سارے پیڑ جو ہوتے ہیں وہی پیڑ وہاں پر بھی ہیں كوئی خاص پیڑ نہیں ہیں